हलो जय झूलेलाल भाभी बसि शुक्रु आहे तव्हां कीअं आहियो भाभी मूंखे हाएड्रा फ़ेशल कराइणो आहे

तव्हां कंदा आहियो घणो टाइम लॻंदो आहे हाएड्रा फ़ेशल थियण में

अच्छा सवलो आहे न दिक़त त कान थींदी न अच्छा हा हा त ई घणे में कंदा आहियो तव्हां

टे हज़ार त घणा कान्हनि भाभी मां निलीमा जी भेण पेई ॻाल्हाया सुनिता

ठीकु आहे त सुभाणे पोइ मां ॾींहं जो खणी अचां ॿीं अढाई लॻे

भाभी मूंखे आईब्रो बि कराइणी हुई त आईब्रो जा घणा पैसा लॻंदा अच्छा त आईब्रो करण में घणो टाइम लॻंदो

मूंखे रुॻो आईब्रो कराइणी आहे वरी बि मां ईंदसि त तव्हां ॾिसिजो खणी भई फ़ेस ते जिते जिते ज़रूरत हुजे उते उते खणी करे छॾिजो हा न बाक़ी हाएड्रा में तव्हां कहिड़ो इस्तेमालु कंदा आयो कहिड़ी कंपनी जो लॻाईंदा आहियो मां त ॾिसो सभु शयूं जेको बि कंदी आहियां न मां लेकमी जूं घुराईंदी आहियां अच्छा ठीकु आहे ॿियो कुझु मतलबु पंहिंजो गाउन वाउन आणिनो पवंदो छा के भई चेंज करिणो पवंदो न तव्हां वटि आहे गाउन वग़ैरह सभु कुझु हा हा हा हा ठीकु आहे मां टाइम सां अची वेंदसि पर अन मतलबु साफ़ु सफ़ाई सां त थींदो न कमु हाइजिन हुजणु खपे न बिल्कुलु ई भई ॾिसो अॼु कल्ह चमिड़ियुनि जूं बीमारयूं लॻियूं पेयूं आहिनि वरी किथे कुझु थिए ठीकु आहे न चलो पोइ मां सुभाणे अचांव थी भाभी हा न कंसेशन ज़रूर कजो जय झूलेलाल